मूंखे बैट गुॾी रमन ॾाढो पसंदि आहे मां इहो मुंहिंजे नंढे भाउ सां रमंदी आहियां ऐं मुंहिंजी साहिड़ियुनि सां गॾु रमंदी आहियां इहो असां ॿाहिरि खुले मैदान में रमंदा आहियूं या कॾहिं कॾहिं करे अंदर बि रमंदा आहियूं माण्हू उनखे वधारे अ ॿाहिरि खुले मैदान में रमण पसंदि कंदा आहिनि अ इन खेल जी इन रांदि जी अ चटा भेटियूं बि थींदियूं आहिनि जेकी अंतराष्ट्रीय रुप में बि थींदियूं आहिनि असांजा भारतीय खिलाड़ी उनमें ॾाढा अ प्रख्यात आहिनि ऐं उन्हनि जो नालो आहे साइना नेहवाल ऐं पी वी सिंधू